हैलो हरिओम सागर होटल मां था ॻाल्हायो मां हिकिड़ो ऑडर विझो आहे तव्हांजे होटल में चांवरु तरियल पटाटा रोटी ऐं खीर मूंखे हुन सामान में खाधे में थोरो घटि वधि कराइणो आहे ऐं ॿुधाइणो आहे कि थोरो सों मसाला पटाटा तरियल में घटि कजो चांवरु ता ॾिसजो थोरा कचा न रहिजी वञनि ऐं जेकी रोटी आहिनि उहे थोरी सी नरम ठाहिराइजो ताकी वॾे बुढनि खे खाइण में आसानी रहे और जेकी मां खीर जो ऑडर वि विझी आहे हुन खीर में बि ता ॾिसजो खंडु थोरी घटि हुजे ऐं मसालो वसालो थोरो सई तरीक़े सां हुजे सभिनि रोटी में